बेयाव बिदिनो माबायो बबिन आव मारिबाय बबिन आव मारिनानै ओमफ्राय क्रिल आव होबाय क्रिल आव होनानै बिदिनो बिदन बा बिदन बिदिनो आलादा आलादा खुनदुं मारिबाय साबाय माबायाव बबिन आव बबिन आव आलादा आलादा खुनदुं सानानै माबादि सोङो बिदनबा बिदन आरोखि बिदनबा सेक सेक बोबाय आलादा आलादा गोजाबा गोजा गोथां गुफुर गोमो बिदिनो गोसोम बिदिनो सोङो आरो फाख्रा सिख्रा बिदन दखनायाव ओमफ्राय माबायाव सोंनोसै सोंनानै माबायाव द्रामाव सोंबाय द्रामाव बिदिनो ट्रिसखान बा सललिसखान सोंबाय ओमफ्राय सोंनानै बिदिनो फानबाय फाननानै ओमफ्राय फाननानै नो खनबाय नो खननानै माबाबाय सालखुनथायाव फसंनानै दाबाय दाजेननानै दाजेनबाय आरोखि दाजेननानै ओमफ्राय बिदिनो दानानै फाहामबाय फाहामनानै बिदिनो दानायफ्रा दाबाय आरो ओमफ्राय दानानै बिदिनो माबाबाय दानानै गांसेसो हाबाय गांसे हानानै आरो गांसे दाबावबाय बिदिनो आरो जोबबाय